असांजे गुजरात में इहे टेक्स्टाइल उद्योग आहे एम्ब्रॉयड्री मशीन्स आहे त हिननि जो क्रेज़ ॾाढो पियो हले टेक्स्टाइल में एम्ब्रॉयड्री मशीन्स ईंदियूं आहिनि ॿिया खांचा मशीन्स ईंदियूं आहिनि हिननि जो क्रेज़ ॾाढो हलंदो आहे ऐं इनमें व्यापा हिनमें वॾी वॾी एग्ज़ीबिशन हलंदी आहिनि वॾी वॾी ट्रेड हलंदा आहिनि ॿाहिरां खां वापारी वठणु ईंदा आहिनि जीअं एम्ब्रॉयड्री मशीन्स आहिनि खांचा मशीन्स आहिनि सांचा मशीन आहिनि हिननि जो क्रेज़ ॾाढो पियो हले ऐं हिन असां असांजी टेक्स्टाइल मार्केट में सॼो सप्लाइ ईंदो आहे सॼो एम्ब्रॉयड्री मशीन्स आहिनि वॾा वॾा उद्योगपति ॿाहिरां इम्पोट एक्स्पोट कंदा आहिनि हिननि जी मशीनुनि जो जाम डिमांड आहिनि सूरत में वॾा वॾा ॿाहिरां फॉरिन मां बि ईंदा आहिनि हिन एम्ब्रॉयड्री मशीन परचेस करण जे लाइ वरी इम्पोट एक्स्पोट कंदा आहिनि